हाँ जी सर हाँ बोलें सर

हाँ जी किस टाइप की लकड़ियाँ चाहिए हाँ जी जी नहीं हमारे पास अभी सागवान का कम है थोड़ा इस्टॉक और उस पर शीशम है बबूल है अगर ये आप अप्लाई करें तो देखें सर अच्छा सॉप तो मेरा सर थाटीपुर है आपको मैं चाहूँ तो एक लिस्ट वॉट्सअप कर दूँगा लेकिन आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए मेरे को बताएंगे जैसे चौखट है खिड़की है दरवाज़ा है हाँ जी जी जी ठीक ठीक सर तो आप अभी अभी सर प्रेजेंट में तो बोर्ड की रहती है बोर्ड में सागवान तो लकड़ी आती है बोर्ड नहीं आते हैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ नइ नइ उसमें बोर्ड का भी यूज़ होगा ना ज़्यादा आप वो तो साइड फ्रेम बन जाएगा उससे लेकिन जाे बेड डलेगा उसके लिए वो बोर्ड काम आएगा हाँ

रेट तो सर आप आ जाएं पहले क्वालिटी देख लें आपको कैसी क्वालिटी का चाहिए तो उसी हिसाब से फिर रेट आपको प्रोवाइड करा दूँगा मैं हाँ हाँ हाँ मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए आप मयूर मार्केट थर्टी फ़ोर ग्वालियर जी एस बी आई के पास है सर एस बी आई बैंक के पास है वो सुबह आठ बजे से ले कर रात को आठ बजे तक सर ओके ओके ओके सर हाँ मिल जाऊँ मिल जाऊँगा सर ओके बिल बिल्कुल सर आ जाइए

हाँ वो तो मैं मैं मैं भेज दूँगा सर भेज दूँगा आप के पास ठीक ठीक ठीक